گڈ مورننگ سر کیا میری بات گپتا ڈرائور سے ہو رہی ہے مجھے ایک جگہ گھومنے کے لیے جانا آگرہ گھومنے کے لیے جانا تھا سر جی سر اچھا جی میرے دس دس بارہ دوست لوگ ہیں تو آپ اپنے بتا دیجیے آپ کے پاس کیا کیا اپلبدھ ہے کون کون سی گاڑیاں ہیں اچھا

سر مجھے وہاں پہ جی جی سر تو مجھے وہاں پہ دو تین دن رہنا ہے نہیں تو آپ اپنے بارے آپ اپنے حساب سے بتا دیجیے وہاں پہ آپ کا کوئی جاننے اوننے والا ہوٹل اوٹل والا ہو جو بک ہو جائے جی جی اچھا جی سر جیسے کتنا تک کا چارج لگ جائے گا ہوٹل میں ہم دس بارہ لوگ ہیں دوست لوگ ہیں نہیں ہمارے فرینڈ وغیرہ فیملی نہیں ہے ٹھیک ہے سر میں کل آفس آکر کے وزٹ بات کرتا ہوں ٹھیک اوکے